हलो जय झूलेलाल मां मां अहमदाबाद खां ॿिनि ॾींहनि लाइ घुमण जे लाइ आयो आहियां हलो त मु मुखे टू व्हील टू व्हीलर भाड़े ते खपंदी एक्टीवा ॿिनि ॾींहनि लाइ घणो भाड़ो वठंदव मुंहिंजो नालो मोटूमल गिदवाणी असां ईंदासीं पंजीं तारीख़ जो

बारहां ॿ ॾींहं खपंदी गाॾी

एक हा एक्टीवा खपंदी

हा हा

हज़ार रुपया त भाड़ो घणो आहे हा हा हा

हा हा हूं हा अछा

हा ॿियो पेट्रोल हा पेट्रोल जो त पंहिंजो पेट्रोल न भराए ॾींदव हा हा हा हा भले भले

न न उहो हेलमेट तव्हां ॾींदव त असां त पाईंदासीं न पोइ त हा हा हा हा हा हा असां ॿ ॼणा ई थींदासीं न गाॾी ते एक्टीवा ते ॿ ॼणा ईंदा न न न न न नक्की हा हा हा हूं न न बराबरु आहे पंजीं छहीं तरीख़ पंजीं छहीं तरीख़ हा हा मोटूमल गिदवाणी भले भले हा भले ज जय राम जी की